हाँ हेलो नमस्ते हाँ मैं बबली बुटीक टेलर बोल रही हूँ अच्छा कुर्ता सिलवाना है तो आपका वह क्या रेडीमेड वाला कुर्ता है जिसमें वह कटिन्ग अकेला आता है जो जॉइन्ट वाला रहता है कि कपड़ा लेकर आए हो उसको सिलवाना है अच्छा हाँ ठीक है अब वह तो देखो हेल्थ हाइट के हिसाब से रहता है तो आप पहले मैं आपको देख लूँगी उस हिसाब से मैं बता पाऊँगी कि कितना क्या लगेगा आप ही बता दो आपकी क्या हेल्थ हाइट कितनी क्या है तो उस हिसाब से मैं बता दूँगी

हाँ क्योंकि सबकी अलग एक रेन्ज अलग रहती ना किसी का वेट फिफ़्टी तो उस हिसाब से हेल्थ क्या है हेल्थ ज़्यादा है कि कम है अच्छा आप देखोगे दुबले पतलों का तो क्या है कम में बन जाता है जो हेल्दी रहते हैं उनको ए डबल एक्स एल बनते हैं तो उस हिसाब से कपड़ा ज़्यादा लगता है और जो कम में दुबले पतले रहते हैं उनके लिए यह कपड़ा कम लगता है हाँ तो आप या आप कैसे दुबले पतले हो कि मोटे हो ठीक है तो कुर्ता अकेले सिलवाना है कि सलवार भी है उसमें पैन्ट भी सिलवाना है कि कुर्ता अकेला पैन्ट भी सिलवाना है ठीक है तो हाँ पाँच सौ रुपये लगेंगे ढाई सौ रुपये कुर्ता के और ढाई सौ रुपये वही नीचे पैन्ट रहेगा उसका लगेगा उसमें क्या डिज़ाइन भी डालना है क्या सादा फिर सिम्पल सिलवाना आस्तीन फुल करना है कि हाफ़ करना है कॉलर वाला है अच्छा कॉलर वाला है कि बिना कॉलर का है गले में डिज़ाइन डालना है कि गोल गला चौकोर गला कैसा करना है गोल गला करना है आस्तीन कितनी रखनी है ऐसे लम्बी ठीक है बाय